ठीक हइ भारत माँके घूमयमे दिल्ली दिल्ली जाइ छियै बहुत बढ़िऑं लागै हइ डिल्लीमे बढ़िऑं बढ़िऑं स्टेशन हइ लुधियानामे बढ़िऑं बढ़िऑं घूमैमे अच्छा लागै हइ गेलिए घूमलिए फिरलिए अयलिए सुन्दर बड़का बड़का मन्दिर हइ राजस्थानमे जाके मन्दिरमे बरसापुर भी जाइ छै तऽ की कहै हइ तऽ गेली मन्दिर पर खूब अच्छा भोला बाबा बनलखिन हन मन्दिर भगबानके बिष्णु भगबानके सारा चीज बनलै हन अच्छा लागै हन मेला घूमै फिरैमे जाइमे क लुधियाना डिल्ली पंजाब सबके सङ्गे सङ्गे घूमि फिरके अयलिए हन अच्छा बहुत लगै हइ अयोध्या घाट हनुमान जीके राम भगबान के मन्दिर बनलै हन गेलै हन आब एतय फेर से जाइ जेतै घूम फिर के अयतै जाके एक सए आठ लगै हइ जायमे घूमय फिरयके हइ इहे रस्तामे जाइ हइ रस्तामे बहुत सुबिधा लागै हइ ट्रेन से जाइमे टेम्पू से जाके घूमि फिरके आबै हइ फेर अपन घूम फिरके आके अपन रहै हइ अच्छा लगै हइ कहाँ कहाँ लोक सब घूमि फिरके हमहु गेलिए ऐलिए सबके सङ्गे साथे जाइ छियै अबै छियै वएह सब घूमि फिरके गेली अयली मेला ठेला सब तऽ जाइ छियै खानपुर बजार मेलाके घूमै फिरै लए अच्छा दोकान भारी भारी दोकान हइ मन्दिर हइ अच्छा लगै हइ सबके जायमे सबके सङ्गे सङ्गे जाइ छियै अबै छियै घूमै फिरैमे इएह सब जाइ छियै आबै छियै गाँव सब किछो करय छियै